नमस्कार सर आप कोटक महिंद्रा बैंक से मैनेजर बात कर रहे हैं सर मुझे एक कार लेनी है उसके लिए मुझे लोन चाहिए नहीं सर चालीस हजार रूपए हैं सर दस लाख का लोन चाहिए सर तो सर उसकी किश्तें क्या होंगी सर और सर डाकूमेंट्स क्या क्या लगेंगे हाँ जी सर तो सर कब आऊँ मैं ऑफिस ठीक है सर कितने बजे तक आप मिलेंगे सर कितने बजे तक आप मिलेंगे ऑफिस में ठीक है सर धन्यवाद